हैलो हां सनाओ सनाओ ठीक ऐ ठीक ऐ आओ आओ ना ना आपूं कम्म हां कीता कम्म हून जे सी बी जियां अन्ना खर्चा होना जिन्ना जिन्ना उत्थुआं थल्ला कढाई कड्ढो उप्परै खर्चा लग्गना इन्ना कम्म राम कन्नै होई जाना

नेईं नेईं नेईं नेईं ओह् कोई जरूरत निं ऐ इन्नी दो लेबर आह्ले बंदे हैन इक मिस्तरी ऐ मिस्तरी ने पत्थर भन्नी ओड़ना राम कन्नै ओह् ते जेह्का बंदा पत्थर आहो आहो जेह्का पत्थर पुच्छेआ आहो अज्ज होई जाना इ'यां तुस अज्ज अज्ज अज्ज नी ते तुस मशीनै इसी मशीनै आह्ले बंदे गी बोलगे मशीन चाहिदी ऐ उस बी टाइम लाना भी औंदे मशीनै टाइम लाना पंज छे ज्हार खर्चा होई जाना जिन्ना पंज छे ज्हार खर्चना दो ज्हार कन्नै कम्म होई जाना

बाकी तुस ओह् लेयांदे आएओ इक दकानै उप्परा बेलचा लैंदे आएओ गैंती लैंदे आएओ इक कम्म शम्म करने तां बंदे बी हैन कम्म करने आह्ले लेबर आह्ले मिस्तरी आई गेदा आपूं होर केह् समान किल्ल कुल्ल लैंदे आएओ थोह्ड़े नेह् थ्होड़ दिंदा जाएओ इक

बाकी तुस अपने स्हाबै दा समान लेई लेई जाएओ फ्ही कम्म लग्गा दा इत्थें लेबरै दा पार्टी पूर्टी हैनी पार्टी पूर्टी करगे बाद च जिसलै गड्डी गुड्डी लैगे ते फ्ही करगे

ते पैह्लें कम्म एह्का होई जा ते ओह् पत्थरै दा फ्ही कड्ढी लैंदे न ते दिखदे बाद च किन्ना होएआ किन्ना नेईं चाल निं रुकी ओह्दी चाल चाल ठीक ऐ चाल ठीक निं रुकदी ऐ पत्थर कड्ढियै कड्ढे दे रक्खे दे किश पत्थर कड्ढने न इक बस बस अज्ज अज्ज इक बड्डा पत्थर गै ऐ उत्थै बड़ा ऐ बड्डा पत्थर गै ऐ बा चलो दो बंदे गै न इक मिस्तरी ते इक मजदूर गै

हां मिस्तरी आक्खा दा हा ओह् कन्नै ओह् आह्नो तुस अहें इत्थै जे सी बी लेई आओ उप्परै आहलें ते उस दिनै यानि कि लेबर बंदे हैन औने जाने गी जेह्दे असान रौह्न इ'यां जुड़ी दियां न ओह् बंदे लेबर दे दूरा आह्नने पौंदे बंदे कच्चे कच्चे कच्चा रोड़ ऐ नी ते चढ़ाई बड़ी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् बी ठीक करा दा ठीक ऐ